हा मां लाईव मोडल ॾिसी करे ड्राइंग ठाही आहे इहो मुंहिंजो अनुभव तमामु घणो सुठो रहियो आहे मां घणेई दफ़ा इहे चित्रकारी करे चुकी आहियां ऐं घणेई मां अहिड़ा ड्राइंग ठाहे चुकी आहियां मूंखे इन में तमामु घणो मज़ो ईंदो आहे छाकाणि त हू असांजे आम्हूं साम्हूं वेही करे असांजी चित्रकारी ठाहिराईंदा आहिनि पर हा इहा ॻाल्हि ज़रूर आहे त कॾहिं कॾहिं इन्हनि ॻाल्हियुनि में असांखे कुझु परेशानी बि थींदी आहे छो जो उन्हनि जो मुंहुं असांखे ठाहिण में कुझु न कुझु का न का कॾहिं न कॾहिं ग़लती थी वेंदी आहे पर असांजी इहो ई रहंदो आहे त जहिड़ो साम्हूं माण्हू वेठो आहे असां उन खे ओहिड़ी ई चित्रकारी करे पंहिंजो ॾेखारियूं